जीअं त महाराष्ट्र में समुंडी इलाइको आहे त उते घणा ई फार्म हाउस ठहियलु आहिनि ऐं शहर में वॾियूं वॾियूं इमारतूं ठहियलु आहिनि घणेई इमारतूं वास्तू कला जे हिस मुज़िबु ठहियलु हूंदियूं आहिनि छो त अॻिए ज़माने में कचा घर हूंदा हुआ हाणे जे ज़माने में वास्तू जे हिसाब सां ठहियलु आहिनि अॼुकल्ह वॾियूं इमारतियूं ठहियलु आहिनि अॼु बि अहिड़ा शहर आहिनि जिते महलु ठहियलु आहिनि जेके पुराणे मां हाणे माण्हुनि माण्हुनि जा ठहियलु आहिनि असांजे महाराष्ट्र में केॾा ई वॾा मंदर आहिनि जिते माण्हू मनतु लाइ ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे मन जूं मुरादियूं पाए वेंदा आहिनि ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं इमारतियूं आहिनि जीअं माण्हू ॾिसी करे उन्हनि जी माण्हुनि जी दिलि ख़ुशि थी वञे ऐं पकियूं इमारतियूं आहिनि जीअं मां त माण्हू इमारतुनि खे ॾिसंदो ई रहे अहिड़ियूं इमारतूं किथे बि न हूंदियूं